हैलो एह् राज कुमार होर बोल्ला दे न अच्छा जनाब होर केह् हाल चाल ऐ अच्छा में इत्थां बोल्ला ना थुआढ़े म्हल्ला दा ते मिगी थोह्ड़ा कम्म कराना हा थोह्ड़ा बगीचै च यरो फुल्ल लाने हे ते लेबर आह्ले बंदे दी जरूरत ही ते कन्नै सनाया कुसै म्हाराज ओह् राज कुमार होर बड़ा अच्छा कम्म करदे ऐहें ते करी देई ओड़गे तां ते ध्याड़ी तुसेंगी पता ते उऐ चला दी अज्जकल दौं त्रैऽ रपेआ ऐ दौं त्रैऽ रपेआ चलो छे कोह्की केह्ड़ी ध्याड़ी ऐ बाऽ चलो इंया दिक्खी लैगे भी कम्मां उप्पर अं आं आं मिगी सनाया भई नाम बड़ा मश्हूर ऐ राजकुमार ते कम्म बड़ा शैल करदा ऐहें फुल्ल गुड्डाई शैल इंया चलो पंज सौ हारी देई ओड़गे भी होर भई दौं डंगै रुट्टी ते चाह् पलाई ओड़गे होर केह् होई सकदा भई नेईं यरो जादा होई गेआ कम्म पंज सौ हारा ठीक ऐ चलो आई जायो तुस दिक्खी लैगे भी कोई निं अच्छा साढ़े पंज सौ कोई निं करी लैगे खरी खरी तां ठीक ऐ कोई निं कोई निं आई जायो कल्ल तुस अट्ठ बजे हारे पुज्जी जायो तुस ते खरी खरी अच्छा